मूंखे ऐजुकेशन लोन जे बारे में एतिरो जानकारी न आहे छो जे करे मां हिनजो लाभु न उठायो आहे त अॼुकल्ह जी बैंक्स में काफ़ी एजुकेशनल लोन्स ॾींदा आहिनि जेका की बैंक ऑफ इंडिया ॾींदी आहे एस बी आई ॾींदी आहे पर मां हिनजो लाभु न उठायो आहे